नंगौ आं थांबाय हानजाजों थांबाय थ' जों थांनायनि माने गुबै जाहोना जाहैबाय थ' जोङो माने ओरै मिथिंगानि गेजेराव मा दङ जों नुफेरै जायगाखौ नायनो मोजां मोनो मैनलि बेनो खोथाया मानो होनोब्ला मिथिंगायाव एसेबां समायना समायना जायगा दं थ' बे जायगायाव जों थांनो लुगैयो बा नायनो लुगैयो गावनि मेगनजों हारसिं ट्रेकिं खालामाखै खालामनायालाय आं माने ट्रेक्किं गाव हारसिं खालामबा माने बरिंबो जायो ओंखायनो माने हारसिं खालामनो मोजांबो मोना आरो हारसिं खालामनाया आं सानो बेस्टबो नङा होननानै मानो होनोब्ला हारसिं उसुबिदा लोगो थानायनि गेजेराव उसुबिदाब्ला माने हेल्प खालामलायनो हायो थ' ओंखायनो माने ट्रेक्किंखौ हागौमानि हारसिं खालामैयानो मोजां मानो होनब्ला मानसिया जेरावखि थाङा मानो माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ थ' बे प्रब्लेमाव जुदि नों गोलैयोबा हारसिंनो मा खालामगोन मा मागोन बेबायदि जायो थ' ओंखायनो माने ट्रेक्किंखौ माने हायोबा लोगोजों खालामनाया गाहाम बबे समाव मा जागोन रावबो बुंनो हाया थ' ओंखायनो माने लोगो थायोबा आंनि थाखाय बेस्ट होननानै मोनो आरो जों जेब्ला ट्रेक्किंआव थांदोंमोन अब्ला जोङो दै लांदों लोगोसे दैखौथ' माने मेक्सिमाम लाखानांगौ ओमफ्राय जानाय आपेल लांदोंमोन रुति बेफोरबायदि जाग्रा जिराद लांनांगौ जाहाथे बबेबा जायगायाव माने दखानबो मोना जानो हागौ थ' दखान मोननायाथ' गोब्राबआनो जाखागोनखा मानो होमबा ट्रेक्किं एरियाआवथ' दखान थाखायानोखा होमबा बेनिखायनो माने दै बथलाथ' थाखाथारनांगौ ओमफ्राय बे दै बथला थानांगौ बेनोसै आरो